हम अहाँके पहिले बतेने छी कि हमर रुझान या हमर रुचि शिक्षाके क्षेत्रसँ अछि

सोलह सालसँ ई क्षेत्रमे छी आओर ई क्षेत्रमे अएलाके बाद से हम बागवानी शुरू कएलहुँ एहिसँ पहिले हम नहि करै छलहुँ हम दुइ हजार नओमे ब्रह्मपुरामे एकटा इसकुल छलै जकर नाम छलै मे मे फ्लावर पब्लिक इसकुल ओहिमे जहन हम छलिए तऽ ओतऽके डाइरेक्टर साहेब ब्रह्मपुरे गामके निवासी छलै हुनकर नाम छलै जेनउल आबदीन ओ अपन विद्यालयमे विद्यालयके कैम्पसमे चारो ओर फूलके बागवानी कएने छलै जकरा देखिकऽ हमरो ई जिज्ञासा भेल कि हमहूँ अपन आँगनमे ई काज शुरू करी हमरो आँगन लगभग तीस बाइ तीसके छै ओहिमे किछु जगह बचै छै तऽ हमहूँ सोचलहुँ कि एहिमे बागवानी कएल जाए तऽ हम जे छै से दुइ हजार पनरहमे अपनो आँगनमे ई काजके शुरू कएलहुँ आओर जे एखन तक करै छी सबसँ पहिले हम अपन आँगनमे ओहि लऽ कऽ जगह बनेलहुँ आओर जगह बनाबैके बाद जे विद्यालयमे हम छलिए मे फ्लावर ब्रह्मपुरामे वएह विद्यालयसँ

पेड़के जोगाड़ कएलहुँ आओर जोगाड़ कएलाके बाद ओकरा अपन घरपर आनलहुँ घरपर आनैके बाद जे जगह हम अपन आँगनमे तैआर कएने छलिए ओहिमे ओकर जे बीज छलै बीजके माध्यमसँ जे टहनी लागै छलै तऽ टहनी ओहिमे रोपलहुँ आइ हमरो आँगनमे जादा तऽ नहि छै छओ सात तरहके फूलके पेड़ छै जे लास्ट टाइमवला छै हर साल हमरा ओकरा नहि रोपऽ पड़ैए एकबेर रोपने छी वएह लास्ट टाइम छै ओकरा हम जे छै सप्ताहमे एकबेर कमाइ करै छिए ओकरा जकरा काटैके रहै छै काटि खोँटिके ओकरा मुँह कान बनबै छिए आओर समय समयपर ओहिमे जे छै से पानि दै छिए दवाके जरूरत पड़ै छै से दवा दै छिए आओर अहूँसभ अगर ई काज करऽ चाहै छी शौक रखै छी तऽ अहूँसभ ई काजके करी ईसब काज करैसँ मोन प्रसन्न होइ छै मोनके शान्ति मिलै छै